हय आवटडोर एक्टिविटीज म्हाका आवडटा चड करून अशी खेळप जशें की क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल रिंगांनी मागीर खो खो आसता आनी असली ही म्हाका आवडटा चडशी ट्रेकींग बीन म्हाका चड जमाना म्हाका फातरांनी बीन चलपाक म्हाका सारकें जायना हांव पडटां म्हणून म्हाका ट्रेकिंग म्हाकाच चड आवडना म्हाका पेंवपाकूय कळना पूण म्हाका उदकान रावपाक म्हाका मज्जा येता आनी अशी आसूय आसा की पेंवपाक शिकपाची स्विमींग जी आसा ती आमी शिकोंक घेवपाची आनी अशें चड कांय ना जशें म्हाका येना जशें खेळपाक बीन जावं ही अशी थोडे थोडेच खेळाचे म्हाका कळना जशें की स्विमींग ट्रेकींग आवटडोर एक्टिविटीज जे म्हणटा तें म्हाका थोडें जें आसा जें म्हाका कळना बाकी सगळें अशें आहा जें हांव बरे तरेन करतलों करता आनी म्हाका आवडूय आहा तें करपाक आनी म्हाका मज्जा येता आनी म्हाका जें तें सगलें करपा म्हाका अशें केन्ना वाज येयलो असो ना म्हाका आवडटा म्हूण हांव करतां कोण सांगता म्हणून हांव करता जावं हें वयता म्हणून हांव तेंच्या वांगडा फाटीं शिपटी बशें अशें न्हू म्हाका आवडटा म्हण हांव करता